ہمارے بھارت میں ہر قسم کا کھانا بنتا ہے اور ہم بہار سے ہیں اور بہار میں سادہ کھانا پسند کرتا ہے اور ہم لوگ دال چاول ساگ سبزی کبھی کبھی میٹ مچھلی ہو جاتا ہے باقی سادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور دلّی میں جو ہے مصالحہ دار کھانا پسند کرتا ہے وہاں جو ہے الگ الگ سے کھانا بنتا ہے جوکہ ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اور بہار میں جو ہمارا کھانا ہے وہ صحیح طریقہ سے بنتا اور صحیح سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور بریانی وغیرہ وغیڑہ سامان کبھی کبھی ہم لوگ لیتے ہیں لیکن زیادہ سادہ کھانا کھاتے ہیں سادہ کھانا کھاتے ہیں اور بنگال میں مچھلی میٹ یہ سب زیادہ پسند کرتا ہے اور دلّی میں میں چومین چومین پڑاٹھا گوست کلیجی یہ سب زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ سب ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے مصالحہ دار بھی ہم کو پسند نہیں ہے ہم کچھ دن رہیں دلّی میں اور جا کر رہے وہاں میری جو ہیں مصالحہ والی سبجی بہت خراب لگا اور ہم نے پسند نہیں کیا اور ہم اپنے گھر ہی کا کھانا ہم خود استعمال کیں اور اپنی ہاتھ سے اپنا کھانا بنائیں اور اس کے بعد میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے بریانی بناتے تھے کئی پلاؤ بناتے تھے کئی میٹ بناتے تھے بغیرہ وغیرہ سامان جو ہے ہم کو زیادہ جو ہے تیل مصالحہ پسند نہیں ہے زیادہ سادہ سادہ پسند ہے اور ہمارا بہار جو ہے زیادہ سادہ قسم قسم کا کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد میں